میں سِکس کلاس میں تھی اور میرے والد ہاسپیٹل میں ایڈمٹ تھے میری امی ان کے ساتھ رہتی تھیں چار دن سے اس وخت میرے چھوٹے بھائی بہن تھے اور میں گھر میں سب سے بڑی تھی میں نے اس وقت کھانا بنانا شروع کیا مجھے کچھ نہیں آتا تھا میں نے کتابیں دیکھ کے مہکتا آنچل ایک کتاب آتی تھی اس میں ریسیپی دیکھ کے میں کھانا بنانا شروع کیا اور میں کھانا پک تب سے میں کھانا بنا رہی ہوں اور میری پہلی ڈش جو میں نے اپنے آپ بغیر کسی سے پوچھے بنائی تھی وہ اروی گوشت تھی